ہلو جی میم جی بتائیے جی بتائیے ہمارے ہوٹل میں اویلیبل ہے آپ کو کب چاہیے آپ آ رہی ہیں میم پہلے سے بھی ہو جاتا ہے اگر آپ آ کے یہاں بھی کر لیں تو آپ کو یہاں بھی مل جائے گا ہاں آسانی سے اویلیبل ہے اِس ٹیم خالی بھی ہے اگر آپ آپ اس ٹیم آ سکتی ہو تو آپ لے لو آ کے ایک ٹیبل بک ہے میم وہ ٹو ہنڈریڈ کی ہے دو سو روپے کی جی میم ٹھیک ہے میم آپ وہ ففٹی روپیز کم کر دیجیے گا ون ون ففٹی تو کر دیجیے گا ٹھیک ہے میں جی آپ کو سب کچھ اویلیبل ملے گا آپ کو اچھا سا روم ملے گا بیڈ اور آپ کو اگر پرائیویسی چاہیے ہوگی تو آپ کو پرائیویسی ملے گی آپ آرام سے وہاں اپنے اپنے کزن وغیرہ جو بھی لے کر آئیں گی اُن کے ساتھ بیٹھ کے آپ اچھے سے رہ کر سکتی ہیں اپنا اور آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی وہاں اے سی وغیرہ سب ہے آپ آئیے آپ کو ٹیبل بھی بک مل جائے گی اگر آپ چاہیں تو فون پر بھی بک کرا سکتی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آ کے بھی بک کر سکتی ہیں ٹھیک ہے میم اور آپ نے صحیح سُنا ہے کہ جو ہے ہمارے یہاں جو ہے وہ اچھا ہے ریسٹورینٹ جب اچھے ہوتے ہیں میم تبھی اُس کا چرچا ہوتا ہے نا اور آپ آئیے ہمارے یہاں ریسٹورینٹ میں پہلی بار آئی ہیں تو آپ کو تو ہے تھوڑا سا جو ہے آپ دیکھیے خود دیکھ کر ہی آپ سمجھ پائیں گی ٹھیک ہے میم اوکے میم تھینک یو تھینک یو میم